मैडम क्या आप वो पूजा मोबाइल सॉप से बोल रहे हैं बिवों बी सताईस फाइव जी मोबाइल चाहिए मतलब कितने का है वो

जी ठीक है डिस्काउंट कितना है मुबाइल के साथ ठीक है कब आ जाएँ तीस हज़ार वाला हमारा मुबाइल बूक कर लो धन्यवाद